गायके देखभाल बहुत अच्छा तरहसँ करए छिऐ जैसेकि फैमिलीके तरह मानय छी गायके नाम रखलिऐ जे भोलू ओकरा बच्चाकेँ नाम रखलिऐ जे गोलू सबसँ बहुत अच्छासँ देखभाल करए छिऐ खाना खिलाबए सही टाइमपर आओर फैमिलीके तरह राखेै छिऐ अच्छासँ आओर दूध दए छिए अच्छासँ रखए छिऐ खाना खाना खिलाबए छिए ओकरासँ दूध मिलैत छै हमरासँ हमरा सबके कोइ दिक्कत नहि होइत छै गाय अपन फेमिलीकेँ तरह मानए छिए ओकराके